हेल्ल' ऐ नोंसा न'आ लुखांबाय ए न' लुनायफोरावलाय बेसेबां बेसेबां आरो बाला अन्थाइफोरालाय मा दाम नोंसोरनिथिंलाय जोंनिथिं जोंहानोबो नांगौमोन एसे बारा बारा बुंदों नैबे जोंनियाव ओमफ्राय आरो इथाफोरा अ अ बेयावहाय माबा दङ ना मा होनो फेक्ट'रि अ अ लायजागोन अ आरो इथाफोरा इथाफोरखौलाय इथाफोरा बबेयाव लायखो अ अ दामआ एसे खमना ओजा

अ आं इसे मोजांखौनो दादखौनो होगोन सान्दोंमोन ओंखायनो सोंहरदों आरो आङो मा न' लुदोंमोन दा एह बेबो मोजां जागोनदां एसे दाद जागोनदां

आरो सिमेन्टफोरखौबो मोनदोंमोन ना खाथियावनो नोंसोरनि खाथियाव आं लायनायालाय ए आं लायनायाव इसे दाम बारा जादों बेनिखायनो आं फैसा थोआ नालाय बेनिखायनो इसे खमाव मोनगोन नामा होननानै नोंखौ सोंदों आरो मोननायालाय मोनो पानेरियावबो ओमफ्राय होनबाबो बेयाव इसेबाबो दाम बुङो नालाय बेनिखायनो दखान लाना दखान नालाय बबे दखानाव खम बबे दखानाव बारा बेफोरखौ सोंहरदों आरो नोंसा लायदों नालाय

माखासेखौ लाबोना दोनफैबाय बाला अन्थाइफोरखौ मात्र' दा बे सिमेन्ट आरो इथा बेफोरखौ नांगौ जादों आरो नाहैयाखैबोना आं नोंसानिखौबो बेनिखाय थांना नायगोन र' आं नोंसानाव न'खौ नायनो

दङ नै ओरैनो जिरायनानै बेखौनो सोंहरनो होनना फन हरदोंमोन आं इथाफोरा जोंहानि न' खाथियावबो बे टंलायाव एसे दाम खमाव मोनो मोननायालाय जोंनिया आरो दखानफोराव आरो इसे दाम बुंसोयोना बिसोरो जिरायना थानायनि बेनो मोजां जागोन ना

दे होनबा आंबो नों लायनाय दखानावनो लायसिगोन दे नों नोंखौनो लांफागोन आं नोंसानाव थांगोन आं देह अ